हाँ मैं ममता टिफ़िन सर्विस राइस से बात कर रही हूँ आपने जो हमें राइस दिया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था आपने कैसा राइस दिया ममता टिफ़िन सर्विस आपने मुझे कैसा राइस दिया था कि बिल्कुल अच्छा नहीं है वो बताया था बहुत अच्छा है वो वो मैं इतने सारे राइस मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है वो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है पर वो पकता अच्छा नहीं है अच्छा है नहीं वो जितने भी मेरे लेके गए कस्टमर सब गाली दे के जा रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है आपने कह के दिया था कि वो बहुत अच्छे हैं आप ले जाइए अच्छा वो रहेगा अच्छा बिकेगा वो पर वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं आपके राइस हमने तो एक हफ्ते पहले ही लेके गए आपके यहां से हमने तो एक कट्टी गिरवाया था हाँ अब वो तो पचास वाले थे आपने बोला था कि पचास वाले ले लीजिए वो काफ़ी अच्छा है तो मैंने सोचा अच्छा है तो इसी को ले लिया जाए फिर तो वही लेके मैं आई थी उसका नाम तो ज़ीरा राइस बताई थी आप हाँ नहीं चालीस नहीं वो पचास की रेंज में आप देखें तो वहीं तो आप दिए थे ना वहीं तो आप ही के यहां से हम लेके आए हैं तो शिकायतें आ रही हैं सब लोग जितने लोग लेके जा रहे हैं सब मेरे को गाली देके जा रहे हैं अब वो तो आप तो आपने तो ये भी कहा था कि यह बहुत अच्छा है पचास रुपये के जी वाली है तो मैंने अच्छा ही तो सोच के तो लिया था तो आपको देख के तो देना चाहिए कि कोई कस्टमर लेने आता तो अच्छा चावल दें जो मांग रहा है भले महंगा या सस्ता पर अच्छा चावल दें आपके पास ठीक है आपके पास अच्छा चावल तो आ गया है ना